साढ़ी रियासी दी गल्ल कीती जाये ते साढ़ी रियासी च बड़े मेले होंदे दिन ध्यार औंदे करवाचौथ होई देआली होई बसाखी होई सबकुछ सबकिश होंदा ते शिवखोड़ी लगदा मेला उत्थें रुट्टियां बनदियां दाल सब्जियां लोक बनाइयै टोड्डा साग खंदे बड़े मज़े कन्नै बड़े प्यार कन्नै रौहंदे रियासी बड़े शैल ध्यार बनदे न करवाचौथ बिच दकानां सज्जी दियां न हून बस करवाचौथ औने आह्ली ओह्दियां त्यारियां चला दियां न सारियां मेकअप दा समान पूर सूरखी बिंदियां दिक्खो जी जियां कुसै कुड़ियै दा ब्याह् होंदा करवाचौथ देनी दस्स दिन ब्याह् कोला पैह्लें आं ओऔह् देने उसी बंग्गां देओ बंग्गां नेल पॉलिश बगैरा बिंदी सूरखी सबकिश देओ उ'नेंगी ते एह् रीति रवाज़ साढ़े ग्राएं दा अज्जकल दे नमें नमें रवाज़ न पर अस ते इ'यै चलाने पैह्लें आह्ला रवाज़ बाकी बसाखी बसाखी मेले लगदे शिवखोड़ी लगदे मेले उत्थें समान लैंदे लोक शिवखोड़ी मेला लगदा ते उत्थें जंदे बड़े खुशी कन्नै लोक गड्डियां करी करियै ते